मैंने दस दिन के अंदर एक जैकेट खरीदी थी जैकेट का जो कपड़ा था वो बहुत घटिया था और उसमें जो बटन लगे हुए थे वो भी घटिया लगे हुए थे उसमें एक तरफ़ चैन लगी थी वो चैन ढंग से खुल नहीं रही थी उसके कपड़े में रोएं उठ रहे थे और वो जब एक बार मैंने धोया अभी दो तीन दिन पहले तो वो उसमें से कलर भी निकाला तो वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत खराब था वो इतनी खराब जैकेट थी कि मैंने ऐसी जैकेट कभी देखी नहीं